नमस्ते जी खाली है हमारे यहाँ आ जाइए अरे आप वेटर के लिए हमारा रेस्टूरेंट है वेटर के लिए खाली है अच्छा अभी आपका काम देखेंगे कुछ कैसे कर रहे हैं आप तो उसके ऊपर तय हो जाएगा कि अब कितना देना चाहिए हमे अरे जैसे अब हम चलिए आपको दस हजार शुरू कर देंगे फिर आपका देखेंगे काम कितना अच्छा हो रहा है अरे भाई दस हजार चलिए ठीक है आप मुझे एक आध बार आप एक आध हफ्ते काम कर के देखते हैं आपका अगर आपके काम से हमारे कस्टमर बढ़ रहे हैं या आपका खाना अच्छा हो रहा है तो आपको दो हजार और बढ़ा देंगे हम पहले देखा तो जाए चलिए ठीक है आप काम पर आइए देखते हैं ठीक आप हमारा जो है आप चले आइए अयोध्या जी हनुमानगढ़ी के पास कालका मिष्ठान भंडार के नाम से है वहाँ आपको वेटर के रूप मे काम करना होगा और खाना भी सर्व करना रहेगा चाय कॉफी सर्व करना रहेगा अच्छा आप कारीगर टाइप में हैं तो ठीक है आपका पंद्रह हजार करीब दे देंगे आइए आप आपका यही रेस्टूरेंट मे रहिए क्योंकि रेस्टूरेंट का काम जानते हैं सुबह शाम ज़्यादा होता है तो कब मिलेंगे हाँ है तो जैसे आप अगर आएंगे तो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी फिर हम हम कहीं भी रहेंगे आप देखेंगे आप सुबह आपको आठ बजे से पहले आ जाना रहेगा क्योंकि नाश्ता पानी या खाना वाना दोपहर में खाना जब आप दोपहर तक बनाएंगे तभी तो दोपहर में लोग कस्टमर आते हैं तभी तो हो पाएगा ओके ओके चलिए ठीक है